असांजे महाराष्ट्र में चङा ई कॉमेडी क्लब्स आहिनि ऐं चङा ई कॉमेडी प्रोग्राम थींदा आहिनि जिन में अलॻि अलॻि कलाकारु माण्हुनि खे खिलाए करे हुननि जो मनोरंजन कंदा आहिनि ऐं जिन जे लाइ अॻु वाटि ई टिकटूं बुक करणियूं पवंदियूं आहिनि बॉम्बे में अहिड़ा चङा ई कॉमेडी क्लब्स आहिनि जीअं त जेस बॉर्ड करे आहे बांद्रा में जिन जो टाइमिंग मंझंदि जो ॿारहें खां वठी राति जो यारहें तईं आहे ऐं मशहूर कलाकारु जीअं त राघव ठाकुर ऐं ॿिया चङे ई कलाकार इन में प्रोग्राम प्रस्तुत कंदा आहिनि ऐं स्टेंड अप लेब्स बि आहिनि बॉम्बे में जीअं त ख़ार में स्टेंड अप करे आहे हुन जो टाइमिंग आहे ॿ मंझंदि जो ॿारहें खां वठी राति जो ॾेढु वजे ताईं